तुंदे कोला डिनर सैट्ट खरीदियै मिगी बड़ा संदोख ऐ एह् बड़ा गै शैल दिक्खने च बी शैल ते हन्डनसार बी लगदा ऐ